हलो हरि ओम हा असां जेर सब्जी वारा पिया ॻाल्हायूं हा हरि ओम हा हा हा सुञातो जानवी रहवानी हा हा ॿुधायो कहिड़ियूं भाॼियूं खपंदव हा वाङणु आहे साओ वाङणु अथव कारो वाङणु अथव कहिड़ो खपेव हा त बैंगनी बि अथव सियारे में त सभु भाॼियूं सुठियूं आहिनि किलो टीह रुपया अथव वॾा नंढा वाङण सभु आहिनि हा हा पक तव्हां जे लाइ वाङण अलॻि किलो रखे थी छॾियां ॿियो छा खपेव दादी हा टमाटा ॻाढ़ा घणई पिया आहिनि नंढा वॾा टमाटा टीह रुपए वारा चालीह रुपए वारा घणई टमाटा ॿुधायो कहिड़ा खपंदव हा हा पिया अथव चालीह रुपए वारा सुठा टमाटा अथव घणा टमाटा खपंदव तव्हां खे हा हा दादी मां अलॻि करे रखे छॾींदमि तव्हां जे लाइ ॿ किलो टमाटा ॿियो दादी ॿियो छा खपेव सियारे में हा मिठी गजरूं शकरकंद जंहिं खे चइबो आहे हा घणई पयूं आहिनि दादी शकरकंद घणई आहिनि इन जो अघु चालीह रुपया किलो अथव गजरूं वॾियूं सुठियूं मिठियूं सभु सुठियूं अथव फ़रारी गजरूं जीअं तव्हां ठाहे सघंदा इहे गजरूं अथव घणियूं खपंदव ठीकु आहे ॿ किलो हा हा ॿ किलो सुठियूं साफ़ु तव्हां खे गजरूं मिली वेंदियूं हा हा गुल गोभी घणई खोड़ हिन मौसम में गुल गोभी जो हीउ सियारे जो मौसम आहे वॾा गुल अथव नंढा गुल अथव घणई गुल अथव तव्हां खे कहिड़ा खपनि हा ठीकु आहे ॿ सुठा वॾा नंढा मीडियम साइज़ जा गुल तव्हां जे लाइ साइड थी करे रखी छॾियां ॿियो दादी छा खपेव गजरूं शिमला मिर्च सभु घणई अथव हा शिमला मिर्च सावा सावा मस्तु पिया अथव सियारे में वणंदड़ हा सावा मिर्च शिमला मिर्च सावा ॻाढ़ा पीला घणेई आहिन असां वटि इहे मिर्च तव्हां खे खपंदव हा हा पीला ॻाढ़ा किलो पंजाह रुपए अथव ऐं हू सावा टीहें रुपए किलो अथव इहे अलॻि करे रखंदीसांव दादी गरम ॿियो छा खपेव दादी ठीकु आहे दादी अचो दुकान ते अची जे की शइ अञा खपेव खणी वञो सियारे में खोड़ शयूं पयूं आहिनि हा हा दादी तव्हां जो सभु शयूं अलॻि थी करे रखां हलो हा भले जय झूलेलाल